अभी हाल ही में कुछ समय पहले मेरी एक छोटी बहन का जन्मदिन था तो उसके जन्मदिन पर मुझे समझ नहीं आया मैं क्या लेके जाऊँ तो उसका अभी अभी हमने स्कूल में दाखिला करवाया है तो उसके लिए मैं चिल्ड्रन्स बुक लेकर गई थी उसके लिए किताब लेकर गई थी मैं तो वो किताब इतनी अच्छी लगी उसको उसमें इतनी अच्छी अच्छी कविताएं थी और ऐसे ऐसे उसमें चित्र बने हुए थे फ़लों के और सबके तो उसको बच्ची को इतना मेरी बहन को छोटी वाली को इतना अच्छा लगा मेरे परिवार में है तो बहुत उसने सीखा उसको पढ़ती है और उसमें बहुत सारी क्या है चित्रों से जो चीज़ें बनी हुई हैं तो चित्रों से वो चीज़ों को समझने की कोशिश करती है तो उसको बहुत अच्छी लगी वो किताब और बहुत अच्छे से सीखती है जब भी मैं जाती हूँ वो कविता वहाँ उस वाली किताब की पढ़कर सुनाती है मुझे दिखाती है कि देखो आप इसमें ये है इसमें ये है